इंसान ने अपनी जेह्की विचाराधारा ओह् अच्छी सोचना चाहिदी होर अच्छे अपने सूझ बूझ रक्खनी चाहिदी कुसै कन्नै लड़ाई झगड़ा कोई कुसै ई गाल मुहाल नेईं देना चाहिदी होर हर बंदे ने सारे बंदे ने स्हेई रौह्ना चाहिदा नेईं कुसै गी कोई गल्लबात बुरी नेईं गलानी आदमी गी अपनी सोच ऐ ओह् बड़ी स्हेई रक्खनी हर कुसै कन्नै स्हेई तरीके कन्नै गल्ल करनी ओह् स्हेई लगदा होर बाकी जेह्ड़ी बी ऐ ओह् गल्लां बड़ियां अच्छियां होंदियां बाकी सब ठीक ठाक होना चाहिदा होर लोक जेह्ड़े गंदे लोक जेह्ड़े बुरी सोच रखदे अपनी उं'दे कन्नै साथ नेईं पाना चाहिदा जेह्ड़ा बी ऐ अपना सिस्टम होना चाहिदा